हाणे वेझड़ ई मां पंहिंजे पाणे में समर कैम्प क्लास में वियमि त हुते मां छा ॾिठो ॾाढा सां ॿ जेका ॿार आहिनि उहे जेका बि वेस्ट मैटेरियल आहे उन मां उहो सुठो घर जो कोई उपयोगी शयूं शयूं ठाहिनि पिया जीअं त खोपड़े जी जेकियूं बोतलियूं आहिनि न उन बोतलियूं के कटे करे उन में क पेंट करे ऐं पंहिंजी स्टैंप ठाहिनि ऐं त जीअं माचिस जी तीलियूं उन्हनि खां उन्हनि खे पाठ ते चिपकाए करे ऐं हेंगिंग जो कमु पिया करणु त इहे सभु ॻाल्हियूं मां हुते सिखियूं ऐं उहे ॻाल्हियूं मां अची करे पंहिंजे घर में सभ ठाहियूं त मुंहिंजे घर में जेको बि उहे सभु शयूं ॾिसनि पिया त सभु तारीफ़ पिया करे की केॾो सुठो अथव न ठाहियो अथई ऐं सभु सुठो ठाहे करे घर खे डेकोरेट कयो अथई